कढ़ी चांवरु दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवरु बिह पटाटा पटाटा टमाटर गोगिड़ूं जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सहजन जी भाॼी पुरी भाॼी लोलो कोकी